हैलो जय झूलेलाल जी मछी मार्केट मां तां ॻाल्हायूं

मार्केट में हाली त अठ सौ रुपया अघु आहे किले जो न न रेट त इहो ई आ तां पातो करे सघंदा आहियो अची करे मार्केट में न न अठ सौ ई हले थो रेट जेको हले थो ॿुधायो उहो ई ॿुधायो आहे तव्हांखे तव्हांखे घणा खपंदव अछा हा हा उहो तव्हां निश्चिंत रहियो उहो ई मिलंदव तव्हांखे न न न अहिड़ो कमु कोन कंदा आहियूं असां ठीकु आहे तव्हांखे साढी सत सौ रुपया लॻाए छॾिदासीं असां किले जो न हेतिरो घटि कोनि थी पाईंदो अठ सौ आहे त मां पंजाहु रुपिया त तव्हांखे तव्हां असांजा कस्टमर पहिरियां नया जुड़िया आहियो त इन क तव्हांजे लाइ पंजाहु रुपए डिस्काउंट ॾेई सघंदासीं ठीकु आहे तव्हां थोरो घणो ॾह वीह रुपया ॿिया घटि करे छॾिंदासीं तव्हांखां हलो ठीकु आहे तव्हांखे सत सौ लॻाए छॾिंदासी सत सौ लॻाए छॾिंदासी तव्हांखे घरु मोकिलण में थोरो चार्जिस वग़ैरह लॻंदा हूंदा उन्हनि जा बि हलो तांखे पहिरीं दफ़ा घुरायो था त तव्हांखे पहिरीं दफ़ा फ्री डिलीवरी करे छॾिंदासीं असां हा असांखे पंहिंजो एड्रेस ॿुधाए छॾो हा ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो कुझु खपेव छा तव्हांखे तव्हांखे ॿियो कुझु खपेव छा तीवण सत सौ रुपए किलो आहे

हा हा इन ई नंबर ते मोकिलिजो

ठीकु आहे जय झूलेलाल